हैलो नमस्ते साह्ब नमस्ते ठीक ठाक ऐ में आखेआ चलो कोई उनेंगी सनाने हा पाई केह्गी असें गी देओ कोई फड़ फुड़ आए दे कोई के नेई गवर्नमैंट दी तरफ दा डिपार्टमेंट दी तरफ दा कोई आए दे फडं जा नेई आ दे कोई कम्म शम्म आए दा जां नेईं तां आवास योजना आह्ले मकाने आह्ले बी आए दे जां नेईं ते मकाना दे बी हां अच्छा अच्छा अग्गै बी भरी ओड़ो गरीब लोकें दे होर भरी ओड़ो ठीक ऐ ठीक ऐ में लिंक भेजी दिन्ना में लिंक भेजना ते तुस कि'यां आखदे ओह् अग्गै उंदे कम्म करवाओ न सैंक्शनां करवाओ एह् सैक्टरी साहब दे कम्म होंदे

ठीक ऐ ठीक ऐ लोकें दी मिटींग होऐ लोकें गी पता लगदा कम्म सारे दे रखाने लोक खुश होंदे अच्छा

बोलगा में और हां बिल्कुल बिल्कुल तुस सनाओ कोई गल्ल नेईं तुस बनाओ उस दिन में सनाई दिन्नां सांरे गी फोन करी ओड़ने अस अच्छा अच्छा कोई लेप्स नेईं होंदा पैसा लेप्स होऐ तां अस जिम्मेबार होंदे हां कम्म देना तुसें कराना असें असें अग्गै जेह्ड़े पैंच पुंच लोग ना उ'नेंगी देना कम्म लोकें करना लोक चार पैसे कमांदे ठीक ऐ जी ठीक ऐ ओ के अच्छा जी ठीक